मुंहिंजी वणंदड़ मुंद बरसाति आहे बरसाति में मूंखे घुमणु वणंदो आहे बरसाति जे पाणीअ में सनानु करणु वणंदो आहे बरसाति में सनानु करण सां जेके इहे आराहियूं हूंदियूं आहिनि शरीर सां लही वेंदियूं आहिनि बरसाति जे घुमणु में असां ख़ासि करे असां कुझु प्लेसिस आहिनि कुझु जॻहियूं आहिनि असां उते वेंदा आहियूं जीअं त लोनावाला आहे लोनावाला में बुशी डेम आहे बुशी डेम ते झरणो आहे झरणे में असां ॾिसणु वणंदो आहे ॿी जॻहि आहे मालशेज घाट मालशेज घाट ते बि असां वेंदा आहियूं उते असां झरणे जे हेठां वेही करे सनानु पाणी कंदा आहियूं ऐं बरसाति में ख़ासि करे असां पकौड़ा वणंदा आहिनि खाइणु पकौड़ा गरमु गरमु बरसाति जे मौसम मे खाइणु वणंदा आहिनि बरसाति जो मौसमु थधो बि हूंदो आहे गरमु बि हूंदो आहे बरसाति जो मौसमु ॾाढो सुहानो ऐं सुठो हूंदो आहे